बरयतना प्रेरीत आनी केंद्रित रावचे खातीर हांव डायरिचो वापर करता एखाद्या वेळार एखाद्या शिक्षण तज्ञाचें मार्गदर्शन सत्र आसा जाल्या डायरीर प्रत्येक गजाल जी आसा ती नोंद करून दवरता जेणे करून ज्या गजालीचो म्हाका मुखारल्या जिवनांत ताजो उपयोग जातलो जर एखादे आमी डायरिचेर नोंद केली ना जाल्यार जी गजाल आमी विसरतात पूण जेन्ना नोंद करता ती आमकां मुखार जेन्ना आमकां गरज पडटा ती एकादे वेळार वाचल्या नंतर आमकां कळटा त्याच बरोबर एकादो अनुभव घडलेली घटणा एखादो मुखारलो प्रसंग किंवां दुसरे दिसा करपाचे कितेंय समजा बरें काम करपाची तयारी ह्या खातीर एक गजाल ही जी आसा नोंद वळीचेर नोंद करून दवरता नोंद केल्ल्यान प्रत्येक गजाल करपा खातीर वेळ लागना जाल्यार ती सुटसुटीत पध्दतीन तें कार्य मुखार वरपाक तेजो फायदो जाता